म्हाका फूल झाडां खूब आवडटात आनी शाक बागेची जी झोपां आसतात तींवूय आवडटात फळ झाडांय आवडटात मुखेल म्हळ्यार म्हाकां पावशीं भाजियों जो सैमीक भाजयों आसता त्यो खूब आवडटात कित्याक काय म्हळ्यार ह्या सैमीक भाजीयां भितर कितें रासायनीक जी सारे बिरें बी म्हणतात खता ती घाल्लीं आसनात ती सामक्यों सैमीक तांची वाड जाल्ली आसतां आनी त्यो खाल्यार ताज्या पासून कांयच अपाय जावपाची शक्यताय नासता आनी फूल झाडां कित्याक आवडटा काय म्हळ्यार फुलतीं फुलां पळोवन म्हाका खूब समाधान मेळटां आनंद मेळटां फुलां सारकेच आमची जीण फुलती उरची अशी म्हाका दिसता ह्या फूल झाडांचों दुसऱ्याक आनंद दिवपाचो गूण म्हाका आवडटा तेंचों त्याग आवडता हांव सैम मोगी देखून म्हाका या झाडां झोपांचेर म्हाजो मोग